कभी जल्ला लगाबै छै धौन्सा लगाबै छै बन्सी लगाबै छै कुल्ठीसे मारै छै जालसे छाँकै छै ठण्डा मौसम रहै छै बहुत बढ़िआँ

खाइमे ठीक लगै छै बाल बच्चासभ जाल लगाबै छै कुल्ठी लगाबै छै कभी जल्ला लगाबै छै जालसे छाँकै छै बजारमे बहुत महगा मिलै छै हर चीज महगा भै गेलै गरीब लोक कोना खरिदके खएतै